उत्तर प्रदेश में मीडिया स्थानीय अर्थव्यवस्था समुदाय जी इलाही तरीक़े सां योगदान कंदो आहे असांखे मीडिया जे ज़रूरत खब हलदियूं आहे काॾे नौकिरियुनि जी जॻहि ख़ाली आहे जंहिंखें जाते ज़रूरत हूंदी आहे उते नौकिरियूं पंहिंजी ॻोल्ही सघंदो आहे जंहिं नमूने जी उन खे खपे ते नमूने जी पंहिंजी नौकिरी ॻोल्हे सघंदो आहे असांखे काॾे एग्ज़ीबिशन लॻे थी लखनऊ में छा विकास थिए थो काॾे ज़मीन लखनऊ में काॾे ज़मीन ख़ाली आहे काॾे मकान ख़ाली आहे कंहिंखें किराए ते मकान खपे या कंहिंखें पंहिंजी छा ॿारनि जे शादी जे लाइ छोकिरो छोकिरी खपे हिन सभिनि जी नॉलेज असांखे उत्तर प्रदेश मीडिया वा सां मिलंदी आहे इलाही समाज में छा थिए थो की कीअं थिए थो सभिनि जे बारे में असांखे मीडिया से इलाही डिटेल में ख़बरु हलंदो आहे जेकर असांखे ॾाढी मदद थींदी आहे कोई बि ॻाल्हि लखनऊ में कीअं थिए थो काॾे एग्ज़ीबिशन लॻे थी कॾहिं फ्लावर शो थिए थो कॾहिं मैजिकल शो थिए थो सभु जे बारे में असांखे मीडिया सां ख़बर हलंदी आहे इलाही असांजी मदद कंदो आहे